اگر آپ ڈرائنگ میں نئے ہیں تو سب سے پہلے صبر رکھیں اور خود پر اعتماد کریں شروع میں سادہ چیزیں جیسے سیب کپ یا چہرے کے خاکے سے آغاز کریں روزانہ تھوڑا وقت نکال کر مشق کریں کیونکہ مسلسل پریکٹس ہی مہارت لاتی ہے یوٹیوب یا آن لائن کورسز سے مدد لینا بھی مفید ہوگا دوسرے فنکاروں کے کام کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ انہوں نے کس تکنیک کا استعمال کیا پینسل پیپر اور ربر سے شروعات کریں مہنگا سامان ابھی ضروری نہیں اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور ہر ڈرائنگ کو ایک تجربہ سمجھیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ لطف اٹھائیں اور اپنا انداز پیدا کریں وقت کے ساتھ آپ خود میں بہتری دیکھیں گے کبھی ہار نہ مانیں کیونکہ ہر ماہر فنکار کبھی ایک مبتدی ہوتا ہے